खंयचेंय गीत जेन्ना तुमी सादर करतात तेन्ना तोंडाचेर आपलें एक प्रसन्न भाव दिसपाक जाय आनी आवाजा खातीर म्हटल्या गरम उदक पिवप थंड उदक पिवप ना आमट खावप ना ह्यो कांय गजाली सांबाळच्यो पडटा